पहले हम बहुत सी चीज़ें खुद से ही करते थे जैसे कि हम पहले कोचिंग करने के लिए जाते थे कोचिंग सेन्टर पर पढ़ने के लिए जाते थे और हमें सिलाई सीखना होता था तो हम सिलाई सीखने के लिए सिलाई सेन्टर पर जाते थे खाना बनाने के लिए हम खाना सीख बगल में या आस पास से खाना बनाने सीखने जाते थे और हमें कहीं जगह की कोई जगह के बारे में पता नहीं रहेता था तो हम जगह के बारे में पूछ पूछ लोगों से वहाँ तक जाते थे और बहुत देर लगती थी और हम जोड़ घटाना जो करते थे अपने खुद से ही करते थे और हम मार्केट में जाकर अपने से सब्ज़ी लेते थे अपने से कपड़े लेते थे अपने से घर की सामग्री ही लेते थे खुद से ही लेते थे और बिजली का बिल भी खुद से जाकर बिजली हाउस पर वहाँ पर जमा करते थे और गैस सिलेन्डर के लिए हमें एजेन्सी पर जाना पड़ता था और हम खुद से जाकर लेकर आते थे गैस सिलेन्डर को वहाँ से और तो और हमें बैंक भी खुद से ही जाते थे खुद से पैसे निकालकर बैंक से लेकर आते थे और हम मोबाइल अब हमारे टेकलनॉलजी में बहुत से लोग निर्भर हो गए हैं अब टेकानॉजी से हमें कोई जगह की लोकेसन पता चल जाती है और टेकानॉलजी मोबाइल से हम अब कुछ भी सीखना होता था अब हम लोग ऑनलाइन कोचिंग भी मोबाइल से ही करते हैं और सिलाई सीखना होता है तो बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइन भी मोबाइल पर आती है हम मोबाइल से सीखते हैं और लोकेसन पता करते हैं बिजली का बिल एजेन्सी पर बुकिंग अब सब मोबाइल से ही करते हैं हम सब और तो और मोबाइल से किस ट्रेन व्रेन की बुकिंग भी मुबाइल टिकट की बुकिंग भी मोबाइल से ही करते हैं और हम एक अपने रिलेसनसिप में बात भी करते हैं अपने रिलेसन में बीडियो कॉलिंग भी करते हैं पहेले तो हमें टेलिफ़ोन के लिए टेलिफ़ोन बैंक पर जाना पड़ता था वहाँ पर से फ़ोन करना पड़ता था अब मोबाइल से हम अपने रिश्तेदार से बात कर सकते हैं अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं को कहीं कहीं कोई जगह पर भी रहे तो हम उनसे बात कर से वहाँ पर पहुँच जाते थे और तो और अब हमें मोबाइल से पर बहुत निर्भर रहेते हैं अब हमें कोई जोड़ घटाना करना पड़ता है तो हम मोबाइल से ही कैलकुलेसन कर लेते हैं और तो और हम मार्केट की कोई भी चीज़ अपने मोबाइल से ही बुकिंग कर देते हैं हम ऑनलाइन सॉपिंग करते हैं हम ऑनलाइन सामान भी लेते हैं और हम ऑनलाइ सब कुछ बुकिंग कर सकते हैं ऑनलाइन घर की सामग्री ऑनलाइन सॉपिंग करते हैं और तो और हम मोबाइल से बात भी करते हैं एक दूसरे से और मोबाइल से हम खाना बनाना भी सीखते हैं मोबाइल में कोई चीज़ हमें खाना बनाने नहीं आती है तो हम मोबाइल से खाना बनाने पर पूछते हैं सर्च करते हैं तो उसमें सब कुछ आ जाता है जो भी हम खाना बनाना चाहें वह बना सकते हैं मोबाइल में से देखकर और हमें कहीं भी जाना पड़ता है तो लोगों से पूछ के नहीं जाना पड़ता है अब सब मोबाइल पर ही निर्भर हो गया है और तो और मोबाइल से ऑनलाइन कोचिंग करके हम अच्छे से पढ़ते हैं जैसे कोचिंग सेन्टर पर जाकर पढ़ते थे वैसे घर बैठकर ही मोबाइल पर ही पढ़ लेते हैं हमें कोचिंग सेन्टर पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना ही सिलाई सेन्टर पर जाने की ज़रूरत पड़ती है हम खुद से ही मोबाइल में डाउनलोड करके अपने सिलाई की चीज़ें अपनी सिलाई मोबाइल से सीख लेते हैं मोबाइल से हमें बहुत निर्भर रहते हैं हम मोबाइल के ऊपर और तो और हम मोबाइल से बहुत चीज़ करते मोबाइल से हमें अगर बोरिंग हो रहा है तो हम मोबाइल से गाना सुन सकते हैं मोबाइल में पिच्चर देख सकते हैं मोबाइल से बहुत चीज़ें कर सकते हैं मोबाइल में रील्स बना सकते हैं फ़ोटो खींच सकते हैं और तो और बहुत चीज़ कर सकते हैं मोबाइल में अब हम मोबाइल पर टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो गए हैं जो काम हम खुद से जाकर हमें करना पड़ता था अब वही काम हम मोबाइल से करते हैं मोबाइल पर खेल भी खेलते हैं हम लोग अब सब लोग सब काम मोबाइल पर निर्भर हो गया है अब टेकलनॉलजी से ही सारा काम करते हैं सब लोग